मूंखे तव्हांजे साईं एजंसीअ मां सूमर लाइ सोमनाथ वञण लाइ कार बुक कराइणी आहे असां छह ॼणा आहियूं असांखे सोमनाथ वञिणो आहे ऐं कार सुबुह जो छह लॻे मोकिलिजो छोकी असां हिकु ॾींहं में वापसि अचण वारा आहियूं कार सुठी स्थितीअ वारी मोकिलिजो जंहिंसां असां आराम सां वञी सघूं